मां कोई अहिड़ी स्पेशल तकनीक यां तरीक़ो त न सिखियो आहे परि मां पंहिंजे ई स्तर ते विभिन्न चित्रनि जा स्केच ऐं ड्रॉईंग कंदी आहियां ऊअं त जेको बि वक़्तु मूंखे मिलंदो आहे हुन में मां इहो ई कोशिश कंदी आहियां की जेतिरो थी सघे मां पंहिंजी ड्रॉईंग खे ॿियो पहिरी खां बहितर कयां ऐं जेतिरो थी सघे पहिरीं खां सुठे ठाहिण जी कोशिश कयां मां पंहिंजी ड्रॉईंग खे सुठे करण लाइ अलॻि अलॻि रंगनि जा जेके पेंसिल ईंदा आहिनि ऐं जीअं पाणीअ वारा रंग ईंदा आहिनि उन्हनि जो बि इस्तेमालु कंदी आहियां ताक़ी मुंहिंजी जेकी ड्रॉईंग आहे उहा पहिरीं खां थोरी सुठी ठहे ऑनलाईन जो बि इन लाइ मां सहारो वठंदी आहियां जीअं घणी ऑनलाइन यूट्यूब चेनल आहिनि जे में ड्रॉईंग जा कई विडियो ईंदा आहिनि मां उन वीडियो जे सहारे बि पंहिंजी ड्रॉईंग खे बहितर करण जी कोशिश कंदी आहियां